हैलो भैया केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक एह् जम्मू डिस्ट्रिक च डनसाल एरिये च इक दकान ही दिक्खी में हां ते साइड उप्पर जगह ऐ ते ठीक ऐ नर्सरी दा कम्म खोलने आं ते लोकें दी आओ जाई बड़ी ऐ उत्थें हां बड़े लोग औंदे जंदे न उत्थें हां पद्धरा इ'यां खरी जगह आहो हां ते दिक्खो हां भी तुस आइयै दिक्खी लैएओ ना इक हांडी हां ते दिक्खियै ते भी सटान्ने आं समान समून नर्सरी दा कम्म खोलने आं इत्थें हां ना ना ठीक ऐ मिट्टी ठीक ऐ मिट्टी आह्ली जगह पूरी हां पत्थर घट्ट न हां हां किश बाह्रा मंगाई लैगे किश इत्थें त्यार करी लैगे ना अपना हां अगर ठीक ऐ हां कदूं धोड़ी औगेओ ठीक ऐ हां कल आइयै निं तुस दिक्खी लैगे ते आनियै दमैं चलगे उत्थै हां कम्म शुरू करने आं फ्ही ठीक ऐ